नमस्ते सर आप बोलिए ठीक है आइए ले जाइए हमारे यहाँ से हमारी बहुत बड़ी दुकान है आएं ले जाएं ठीक है कम हो जाएगा जो आपको चाहिए वो बताएं हाँ वो नगद लेंगे ठीक ठीक है आइए नहीं आपका बेईज़्जती नहीं होगा आएं हमारे दुकान से ले जाएं

नहीं बेईज्जती वाला काम नहीं होगा हमारे यहाँ साफ सुथरा है एकदम फ्रेश रहेगा माल जो ले जाना है ले जांए मीट मुर्गा मछली जो भी चाहिए वो ले जाएं

नहीं नहीं आपका इज्जत नहीं जाएगा आप हमारे टाइम से आकर ले जाएं हमारे दुकान से ले जाकर आप पैसा देकर आप ले जा भी सकते हैं जब चाहें तब जय बजे अपना जरूरी है ते बजे आप आप ले जाइए अपना चार से छः बजे तक आओ आएं अपना ले जाएं आजमगढ़ चौक पर आएं जो टाइम आपका मिलेगा जो दो बजे तीन बजे आपके लड़का का तिलक कब है

ऐसे हैं नहीं पेमेंट हाथे हाथ लेंगे ठीक है नमस्ते